हमारे यहाँ छोटे छोटे बिज़नेस में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मिट्टी के काफी बर्तन बनाए जाते हैं जिन्हें लघु उद्योग बोलते हैं मिट्टी के बर्तन के अंतर्गत छोटी छोटी मूर्तियाँ घड़े बच्चों के खेल खिलौने जो कि काफी प्रचलित हैं यहाँ काफी फेमस हैं सोहागपुर के सोहागपुर में काफी तीन चार मेले भी लगते हैं और यहाँ से अत्यधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तनों की सप्लाई होती है जोकि बड़े बड़े मेलों में भी इनका काफी डिमांड रहता है और यहाँ कुम्हार वर्ग है एक जोकि काफी अच्छे सुंदर सुंदर खिलौनों को साज सज्जा के साथ सजाते हैं और उनको काफ़ी मात्रा में सेलिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सोहागपुर में गर्मियों के दिन में यहाँ एक सुराही करके बनाई जाती है सुराही जिसमें काफ़ी पानी काफ़ी ठंडा होता है और ये सुराही हमारे क्षेत्र की काफी फेमस है जिसको कि जिसकी डिमांड बाहर तक है काफी बड़े बड़े सिटियों में इस चीज़ की मांग होती है और यहाँ से काफी मात्रा में बाहर सुराहियाँ जाती हैं जिससे कि हमारे यहाँ के जो कुम्हार वर्ग है उनको काफ़ी प्रॉफ़िट होता है और फिर सेकेंड है यहाँ पर एक पोलर का बिज़नेस चलता है जोकि बोला जाए तो घरों घर में इसकी सिलाई करी जाती है गरम कपड़ों की जिसके अंतर्गत ठंड के दिनों में स्वेटर बनाई जाती हैं ऊनी कपड़े स्वेटरों के भी काफी ज़्यादा डिमांड होती है बाहर से जोकि दिल्ली मुंबई कोलकाता गुज़रात तक का इस चीज़ की सेलिंग होती है फिर गर्मियों के दिन में कूलर टी शर्ट हाफ़ चड्ढे इनका भी काफी छोटा छोटा बिज़नेस होता है जिसको काफी बड़ी मात्रा में बाहर पहुंचाया जाता है ओर से यहाँ पर सोहागपुर में पान का बिज़नेस भी है हमारे सोहागपुर का पान काफी फेमस है यहाँ पर बड़े बड़े बरेज़े लगाए जाते हैं जोकि चौरसिया समाज बहुत बड़े रूप में बिज़नेस करता है और सोहागपुर की दो चीज़ें काफ़ी फे़मस हैं यहाँ का पान और यहाँ की सुराही पान को तो इतना अदमी इतना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें दो ब्रांड रहती हैं एक मीठी पत्ती और एक बंग्ला जिसको कि यहाँ तो कम ही यहाँ से पैकिंग होके कोलकाता कोलकाता जाता है पर डे यहाँ से पान काफी मात्रा में कोलकाता के लिए पहुंचाया जाता है